कोंकणी भास न्ही आमची खूब मोगाळ आनी गोड अशी भास उलोवपाक सुद्दां सोंपी खंयचेय लोक येवन खंयचेय प्रांतांतले खंयचेय देश भायल्या देशांतले कोंकणी भासा रोखडीच शिकतात इतली ती खूब सुंदर अशी भास आसा आतां कोंकणीचें पळोवंक गेल्यार आमच्या गोंयानूच खूब तरेन कोंकणी उलयतात सा सश्टी तालुक्यान दुसरे भशेन आमचे किरिस्तांव भाव दुसरे भशेन कोंकणी उलयतात अर्थ एकूच जाता पूण उलोवपाची तेंची ती हेळ आसता पय ती दुसरी आसता ती खंय म्हणनात खूंय खूंय गेलेलो थोडे कडेन फूंय गेलेलो अशें म्हणटात नाल्या पेडण्या भाशेनूय मराठी आनी कोंकणी मिक्स आसता झिला इकडे ये गा अशें बीन म्हणटात ते काणकोणा गेल्यार तुमकां मेळटली तेमी तेमी म्हणटात ते तेमी थंगां थंगां अशें म्हणजे थंय अशें तें थंगां अशें आसता म्हणजे भाशेन भाशेचो एक तो गोड असो तेंचे एक सुंदर असो एक आयकुपाक सुद्दां न्ही आयकुपाक बरें दिसता अर्थ एकूच जरी आसलो तरी ते कोंकणी भाशेंतलें तेंचे ती लयबध्दशें कोंकणी आयकुपाक खरीच बरी दिसता बार्देसान गेलें जाल्यार बार्देशी भाशा आयकूंक मेळटलें अशी अशी आमची कोंकणीन प्रोनावंसियेशन खूब भशेन आसा तरी आमी देवनागरीन भाशेन चड उलोवपाक शकतात म्हणजे चड उलयतात किद्याक आमची एक ती कायदेशीर अशी देवनागरी भाशेन उलोवपाचें अशें आसा न्हय

खंय गेल्लें गो बेगीन जेवपाक जायना म्हणचें अशें ओडून म्हणजे ते ते भाशेन सुद्दां लय बध्द अशें आयकुपाक अशें संगीतमय अशें अशें दिसता आनी ग्रॅमेटिकल म्हटल्यार व्याकरणाच्या बद्दल जर सांगत जाल्यार आमच्या कोंकणींत टिंब चड येतात जाल्यार पोटफुगेंय ष ना तें शाम्रुगातलें श अशें वापरतात मागीर व्याकरणान कोंकणीचें थोडे कानां मात्रा वेगळे भशेन आसा पण सहज अशी सोंपी भाशा बरोवपाक सुद्दां सुंदरशी आमची कोंकणी भाशा आसा